जेनाकि अहाँ हमरा सॅं पूछलियै अहाँ के कोन कोन चीज मे ख़ुशी होए छै हमरा एकटा गेम खेलय मे बड़ नीक लगैया सुबह उठै छियै खाना पीना खाइ छियै नहाबै छियै बस मोबाइल ले के पब जी खेलय लागै छियै दू घंटा खेललियै उसके बाद रखलियै फिर खाना पीना खेलियै आ सन्डे रहै छै जिसदिन ओहि दिन हम खेलै छियै तऽ फिर चलि गेलियै फील्ड पे वहाँ जा करके क्रिकेट खेलियै ख़ूब मजा एलै फिर टाइम मिललै तऽ फुटबालो खेललियै जादातर टाइम मोबाइल मे पब जी खेलै छियै चारि पाँच टा दोस्त मिल गेलै तऽ बैठ के लूडो भी खेलै छियै इएह सब चीज बड़ नीक लागैया मन लागैया फेर हमरा प्रोग्रामिंग मे मन लगैया कोडिंग करय वला मे तऽ अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनाबै छियै मशीन लर्निंग मे प्रोग्रामिंग बनाबै छियै जेना मोडयूल होलै ओपन सी ई सब ओपन सी डीप लर्निंग ई सबटा प्रोजेक्ट बनाबै मे हमरा बड़ नीक लगैया